बैंक के बारे में कुछ हमारा विशेष अनुभव है कि यदि व्यक्ति पैसे निकालने के लिए लाइन में लगता है और बहुत देर तक लगा हुआ रहता है तो उसके माइंड में कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं क्या कर रहें अपन कितना समय लगेगा क्या हो रहा लाइन आगे नहीं बढ़ रही है और व्यक्ति खड़ा रहता है जब लंच टाइम हो जाता है तो उसको फिर से ऐसे ही महसूस होता अरे यहाँ अपन को पूरा समय वेस्ट कर दिया क्योंकि व्यक्ति को समय का ज़्यादा अभाव रहता है तो बैंकों में चीज़ें बहुत होती है और कुछ लोग जो है नेट बैंकिग का उपयोग नहीं करने के बजाय बैंकों में लाइन में लगे हुए रहते हैं यदि अपने को किसी भी प्रकार से अपना सेविंग एकाउंट या बचत एकाउंट खुलवाना है या चालू खाता खुलवाना है तो उसके लिए बहुत सारी कागजी कार्यवाही करना पड़ती है जो कुछ समय पे कुछ जो हैं सही राय नहीं दे पाते हैं या उनको बहुत कार्य रहता है इसलिए वो व्यक्ति से व्यवहार अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं जिससे व्यक्ति को बहुत सारी समस्याएं होता है क्योंकि कागजी कार्यवाही बहुत होती है यदि किसी को बैंक से कोई कर्ज लेना है ऋण लेना है तो उसके लिए भी उतनी पाँच छ महीने तक चक्कर काटता रहता है और एंड में जाकर के यही परिणाम आता है कि आपका लोन नहीं हो सकता आपको ऋण नहीं दे सकती हमारी बैंक आपका ये कागज कम है आपका वो कागज कम है ऐसी समस्या आती है जिससे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है यदि वो बैंक से उसको यदि समय पे कर्ज मिल जाता है तो वो अपना जीवन या अपना जीवन को सार्थक कर सकता है अपने कुछ उद्योग चालू कर सकता है बहुत ही व्यक्ति पैसे के अभाव में अपना उद्योग चालू नहीं कर सकता है और सब से कम ब्याज में बैंकों से ही पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं लेकिन कुछ गलत लोगों की वजह से बैंके लोगों को चक्कर कटवाती रहती हैं और जो गलत व्यक्ति होते हैं एक बार पैसे ले लेते और खा जाते हैं ये गलत तरीका है कुछ लोगों का जिससे सामान्य लोगों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है